हालौ आथसा आथसा आथसा औ औ औ अह अह अह गुनउत्सब जालांबाय ओमफ्राय औ जोंनि जायगा खिनियाव जादों जोंनि एरियाआव खिन्थु जाजोबदों औ थेस थारिक औ दिनै नैथि मंगलबारनि थारमानि माबाफोरा सरकारि अनुस्तान माबा माबि जेनबा स्कुल प्राइभेट स्कुलानो जा सरकारि स्कुलानो जा बन्द होदों थारमानि मा होनो बन्दनि गनायथि मोनबायथ' आसाम सरकारा बिखौ थारमानि गनायना लादों नालाय गासैबो सरकारि अनुस्तान स्कुल कलेज बन्दजोब जोंनि एरियाआव दा दिनै अह इफोरो टिउसन लानायफोर जानो हागौ हो टिउसन लानायफोर जानो हागौ थारमानि नै बे बे खोथाया नैबेबो आंनियाबो फिसाजोआ टिउसनाव फैदों खिन्थु दिनै टिउसन टिउसनसो टिउसनसो होयो हो खिनथु स्कुल हिसाबै बन्द नोंथां बाक्सानि सिमला एरियायाव अह एमपि इलेक्सन फैहां फैहांनि नामा आथसा एमपि इलेक्सननि ओरैनो केम्पिन हिसाबै नुथवाखै खिनथु केमपिन हिसाबै नङाब्लाबो बिदिनो भिबिन्न पार्टीफोरा गावबा गावनि माबाखौ ओ राजनिथिक पार्टीफ्रा गावसिनि बोलोफोरखौ फोरानो सिं सिं बेरायबाय दं आह इनिफ्राय मानसिफोर लोगो हमबाय दं आरो माबा सोरनिबा सोरनिबा पार्टीयाव जयेनिं जानायबो नुदों बेयावबो जादों बैयावबो जादों बैयावबो जादों थारमानि हो दा पार ओइ पार्टी पलिटिकेल पारर्टीफ्रा अरगेनाइस खालामदों नालाय मा होनो एमपि इलेक्सननि आगोल आगोल बोलो फोरानायखौनो बुंनांसिगोन बेखौनो नुनो मोनदों मोन्नायालाय बार हावायाथ' गाज्रि नङा मोजां मोजां ओमफ्राय बे पलिटिकेलनि मानसिफोरखौ इसि थारमानि बेरायनायफोरखौ इसि बारा नुदों आरो नुनायालाय आथसा आथसा जागोन नोंथांखौ हो नोंथांखौ लिंहरनाय जागोन एह नोंथाङा लिंहरबा फैबानो जाबाय दै थेंकिउ थेंकिउ